मुजफ्फरपुरमे मुख्य रूप सँ अनेक प्रकारके खेती कयल जाइत छै ईमे धान आओर गहुँमके बहुतायत रूपसँ सभ किसान करैत छथि लेकिन किछु जगहपर देखल गेल अइ कि जे मड़ुआके भी खेती होइत छै मड़ुआके सिंचाइ व्यवस्थाके लेल लोक अपन पम्पिंग सेटके सेहो व्यवस्था रखैत छथि समय समयपर ओहिमे पानिके सेहो जरूरत पड़ैत छै जखन तीन तीन चारि चारिटा पानि देबय पड़ैत छै तऽ ओहिमे मौसमपर आधारित रहि कऽ खेती नहि कयल जा सकैत छै नहरोके किछु किछु जगह पर व्यवस्था छै आओर किछु जगहपर तऽ देखल गेलए कि नलकूपसँ भी सिंचाइ कऽ कऽ ओ उपजा लैत छथि मड़ुआके खेती मड़ुआके बाद मक्कइ सेहो एहिपर अबैत छै जकरा बहुत जगहपर किछु लोक डरि कऽ की सूगर वगैरहके बर्बादी सेहो भऽ जाइ छै लेकिन सूगरके सुरक्षाके लेल यदि कोइ पहल कयल जाय तऽ आलू आओर मक्कइ के विशेष रूपसँ उत्पादन आओर भे भऽ सकैत छै लेकिन किछु किसान एहि खेतीसँ भयभीत भऽ कऽ छोड़ि भी रहल छथि लेकिन किछु किसान ओकरा जाल लगा कऽ घेरा लगा कऽ कर्मठतासँ ओकरा उत्पादमे बढ़ोतरी कऽ रहल छथि पशुधनमे जेना बकरीके पालन मुर्गी पालन मुर्गीके लेल तऽ लोक बहुतायत जगहपर एहन एहन पोल्ट्री फॉर्म लगा देने छथि जकरा ढेरक ढेर उत्पादमे एहि बेरोजगारीके व्यवस्थामे ई बहुत बड़ा सहयोग भेट रहल छै पशुधनसँ प्रौद्योगिकीमे जेना कि जे एहिपर कम्प्यूटरीकृत रूपसँ भी लोक ज्ञान प्राप्त कऽ कऽ जेना जेना ओहिमे बतायल जाइत छै तेना तेना ओकर विस्तृत व्यापकताके देखैतमे ज्ञान प्राप्त करैत आओर कृत्रिम ढङ्गसँ वैज्ञानिकके देखैत आगेके लेल जे अपन जीविकोपार्जन केना हमरा ढङ्गसँ चलै केना ज्यादासँ ज्यादा उत्पादन भऽ कऽ आओर ज्यादासँ ज्यादा हमरा ओहि पर धन प्राप्त होय एहिके सोचके लेल लोक बहुत ही कर्मठतासँ अपना लेकिन धान आओर गहूँममे तऽ एक से अनेक यानि सभ रूपसँ बहुतायत भऽ चुकल अछि ओ ज्यादातर लोक अपन मुख्य फसलके रूपमे मानैत छै लेकिन किछु कर्मठ जे ओ दोसरो तेसरोसँ प्राप्त करैत छथि